में तुसेंगी दस्सना टेस्टी राज़मा बनाने दा तरीका सारें ही पैह्ले जेह्का होंदा उसी बुआयल करना अज्जकल दे लोक जेह्के न ओह् कुकरै च बुआयल करदे में इ'यां देसी स्हाबै अपने गाव दे स्हाबै सनाना कि राज़मा गी केह् करना चाहिदा संगला होंदा जेह्का पित्तल दा भांडा उत्त कि बुआयल करना उसी गड़काना पंज छे घैंटे राज़मा जेह्के बुआयल होई जंदे गली जंदे फ्ही ओह्दे हा बाद केह् करना मित्ती दे भांडे च उसी बनाना चाहिदा मित्तियै दे भांडे च रेस्पी दस्सना में सारें हा पैह्ले गंढा लैना प्याज़ जेह्का होंदा प्याज पाया फ्ही ओह् भुन्नना शैल करियै देसी तेलै च सरे'आं दे तेलै च भुन्नना हा बाद ओह्दे च जिस मौके ओह् थोह्ड़ा जेहा लाल फिरी जा फ्ही ओह्दे च लस्सन पाई लैता थोहड़ा लस्सन कुट्टियै पाया फ्ही केह् करना कि ओह्दे च हल्दी पाई मिरच पाई थोह्ड़ा मसाला गरम मसाला पाई लैना गरम मसाला पाना हा बाद जीरा जुरा जेह्का होंदा गरम राज़मा पाऊ उड़ने उप्परा राजमा पाने बा केह् करना तुसें कि उसी गड़कन देना उसी कोई पंदरां बीह् मैंट्ट गड़कन देना गड़कन हा बाद जेह्के राज़मा ठीक ठाक मिक्स होई जान फ्ही उप्परा देसी घ्यो पाई उड़ना थोह्ड़ा देसी घ्यो पाना हा बाद च जेह्का राज़मा बनने बड़े टेस्टी बनने एह् मेरी रेस्पी ऐ राज़मा दी

गरम मसाला जेह्का बाद च पाना लास्ट च उप्परा दा जेह्का मिक्स करियै होंदा सारा गरम मसाला पीह्ते दी होंदा बरीक करियै ओह् बाद च पाना ते इ'यां जेह्की शैल राजमां बनदे न एह् मेरे जेह्की रैस्पी ऐ बाकी हून कुकरै च लोक बुआयल करदे ओह् बी टेस्ट नी रौंह्दा ओह्दे च टेस्ट सारी उड्डी गेदा होंदा सीटियां मारी मारियै कोई मज़ा नी औंदा ओह्दे च ते इस स्हाबै जेह्के बनाने चाहिदे